हा हथु जो कमु काड ॾाढो सुठो थींदो आहे मां सभु काड पंहिंजे हथु सां ठाहींदी आहियां अने जंहिंजो बि जनमु डिन हूंदो आहे त हुनखे मां पंहिंजे हथ सां काड ठाहे ॾींदी आहियां अने हो ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि अने मुंहिंजी निराण जी शादीअ जी सालगिराह ते बि मां हुनखे पंहिंजे हथ सां काड ठाहे ॾिनो हुओ त पंहिंजे हथ सां ठई हथ सां काड ठाहे करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे अने साम्हूं वारे खे बि ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त उन्हनि मुंहिंजे लाइ अहिड़ो सुठे नमूने सां काड ठाहियो ऐं मुंहिंजी भेण जो बडे हुओ त मां हुन ऐं बडे ते सुठे नमूने जो पर्स पंहिंजे हथ सां ठाहियो हुओ अने हुनजे मथां मां काड लॻाए करे हुन ते खिलंदड़ु मुंहुं वांगुरु ठाहे ॾिनो हुओ अने कंहिंजे ॿार जो बडे ईंदो आहे त मां हुनखे पंहिंजे हथ सां हुनजे लाइ काटून वारो काड ठाहे ॾींदी आहियां जेको हुनजो मनपसंदि हूंदो आहे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अने मां काड में मोती सतारा स्टोन अने लेस जो उपयोग करे मां काड ठाहींदी आहियां अने उहो काड ॾाढो सुठो लॻंदो आहे अने मां पंहिंजे ससु लाइ कृष्न भॻवान जी मूर्तिअ वारो काड ठाहे ठाहियो हुओ हुनखे भले मूंखे पंद्रहां ॾींहं लॻा पर मां हुनजे लाइ सुठे नमूने जो मां हुनखे काड ठाहे ॾिनो हुओ अने मुंहिंजे मम्मी पप्पा जी सालगिराह ते हुनखे बि मां पंहिंजे हथ जे हथ सां ठहियल काड ठाहे ॾिनो हुओ अने उन्हनि खे बि ॾाढी ख़ुशी थी की मुंहिंजी धीअ मुंहिंजे लाइ सुठे नमूने जो काड ठाहियो आहे ऐं उन्हनि खे ॾाढो वणियो अने मुंहिंजी टीचर खे मां पंहिंजे हथ सां काड ठाहे ॾींदी हुअमि अलॻि अलॻि कलरनि सां अलॻि अलॻि हुनजे मथां पंहिंजा वीचार रखंदी हुअमि अने उन्हनि खे बि ॾाढो वणंदो हुओ मुंहिंजे घोट लाइ मां चोॾहां फब्रु फेब्रुआरी वेलंटाइन जे ॾींहुं मां हुनजे लाइ पंहिंजे हथ सां काड ठाहींदी हुअमि अने उन्हनि खे बि ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजे हथ जो काड अने मुंहिंजे छोक मुंहिंजे छोकिरे लाइ मां पंहिंजे उन्हनि जे जनमु ॾींहुं लाइ काड ठाहियो त हुनखे बि ॾाढी ख़ुशी थी हुई की मुंहिंजी मम्मीअ मुंहिंजे लाइ सुठे नमूने जो काड ठाहियो आहे